हमको पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है जब हम सोते हैं तब भी भगवान का नाम लेते हैं घर में शांति के लिए भगवान आलमारी पर हमने फोटो सजाई है उनका भी पूजा पाठ करते हैं हमारा मन घबड़ाता है तो भगवान ही का नाम लेते हैं आ सूर्यास्त जब होता है तो कैसे हम घर में आरती पूजा सब करते हैं आ हम बहुत चिंचित चिंतित रहते हैं लेकिन भगवान हमको शांति बनाते हैं हम जहाँ भी जाते हैं हम गणेश जी का पूजा करते हैं भगवान घर में गणेश जी हैं उनका भी दर्शन करते हैं उनका भी पूजा करते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो गणेश जी का नाम लेके भगवान राम का नाम लेके हम जाते हैं कि भगवान हम जा रहे हैं रास्ते में आप कल्यान कीजिए हम चकियाँ गए थे तो चकियाँ फिर माता जी का दर्शन किए हमको भगवान बहुत अच्छे लगते हैं भगवान का हमेशा हम सब पूजा पाठ करते हैं भगवान मन को हमरे हमारे शांति देते हैं हम जो कुछ काम करते हैं तो भगवान को सोते हैं तो भगवान को सुमिरन करते हैं गणेश बाबा को सुमिरन भगवान राम को सुमिरन करते हैं कि भगवान हमारी जीवन आपके हाथ में है भगवान भगवान हमारा शुभ कार्य सिद्ध कीजिए आ आरती पूजा सब हम करते हैं भगवान के लिए हम अपना जीवन सौंपे हैं कि भगवान हमारा जीवन आप ही के हाथ में है आप कैसे हमारा बिताएंगे ज़िंदगी भगवान सब कुछ करते हैं हमारा कार्य भगवान सिद्ध करते हैं आ इसी इसी से सब कुछ हमारा होता जाता है गणेश भगवान मतलब पहला पूजा तो भगवान तो गणेश जी का होता है उसके पर बियाह शादी सबकुछ होला पर भगवान क गणेशे जी के पूजा पहले होला मतलब कुल काम में सिद्धि भगवान गणेशे जी करे ना ई यही सब